ڈرائنگ انسان کے لیے نہ صرف ایک مشغلہ ہے بلکہ ایک طرح کا علاج بھی بن سکتا ہے جب ہم ڈرا کرتے ہیں تو ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں ایسی باتیں جو ہم شبدوں میں نہیں کہہ سکتے وہ ہم لائنوں اور رنگوں کے ذریعے بیاں کر لیتے ہیں یہ عمل انسان کو اندر سے ہلکا کرتا ہے اسٹریس کم کرتا ہے اور ذہنی سکون دیتا ہے ڈرائنگ ایک میڈیٹیٹو پروسیس بن جاتا ہے جس میں بندہ فقت اپنے کام میں کھلتا ہے دنیا کی ٹینشن ز دور فنکار ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے روزانہ پریکٹس کرنا بہتری کی کوشش کرنا اور صبر سے کام لینا فنکار کی عادت بن جاتا ہے اس کے علاوہ ایک فنکار کا امیجینیشن بہت طاقتور ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چی چیزوں میں خوبصورتی ڈھونڈ لیتا ہے ہر روز مارا چیزیں بھی اس کے لیے ایک نئی کہانی یا تصویر کا حصہ بن سکتی ہے فنکار میں تنگڑی سوچ بھی پیدا ہوتی ہے وہ ہر چیز کو گہرائی سے دیکھنا سیکھ جاتا ہے برداشت کرنا اور اس سے سیکھنا بھی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اس طرح کی اسکلس صرف ایک تک میں دودھ نہیں رہتی